हाँ मैं अपने परिवार और दोस्तों के बारे में बता सकती हूँ मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार है इस परिवार में मेरी सास ससुर मेरी जेठ जेठानी मेरे पति रहते हैं इसके अलावा मेरी जेठ जेठानी के दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी हैं मेरा एक बेटा है हम सब इस परिवार में नौ सदस्य हैं हम सब मिलजुलकर रहते हैं हम सब मिलजुलकर त्यौहार मनाते हैं हम सब मिलजुलकर खाना खाते हैं एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते हैं एक साथ अपनी खुशियाँ मनाते हैं हम सब त्यौहारों पर नए नए तरह की वेशभूषा पहनते हैं मिठाइयाँ खाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं मेरे दोस्त भी बहुत ही अच्छे हैं जो मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं मेरी हर काम में मेरी मदद करते हैं मुझे मेरे दोस्त बहुत ही प्यारे हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे से रखते हैं मेरी देखभाल करते हैं मेरी बात मानते हैं और मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं